हॅलो हांव ट्युरिस्ट उलयताले आ केपें कसली कसली भाजी मेळटा ना बेश्टे विचारताले तुमीच रोयता ती थंय दुसरे कडल्यान हाडटा आं तुमी ती घरा कडेच खाता गा बाजारान बी अशें व्हरून विकता आं तुमकां ते न्ही किदें प्रोफीट बी जाता

ना फक्त इतलीच इनफोर्मेशन जाय आशिल्ली बरें